مہاتما گاندھی اور دیگر رہنماؤں نے آزادی کے جد و جہد میں کئی اہم تحریکیں شروع کیں جو انگریزوں کو خلاف عوامی بیداری اور مذاہمت کی علامت بنی ان تحریکوں میں سے فی الوقت میں مندرجہ ذیل تحریکوں کو یاد کر پا رہا ہوں عدم تعاون تحریک یہ تحریک جالیان والا باغ کے سانحے کے بعد شروع کی گئی گاندھی جی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ برطانوی اداروں اسکولوں عدالتوں اور سرکاری ملازمتوں کا بائکٹ کریں اس تحریک نے عوامی شعور کو بیدار کیا اس طرح نمک ستیہ گرہ کی تحریک برطانوی حکومت نے نمک پر ٹیکس عائد کیا تھا گاندھی جی نے ڈانڈی کی طرف مارچ کیا اور سمندر کے پانی سے نمک بنا کر اس قانون کے خلاف آواز بلند کی بھارت چھوڑو تحریک دوسری جنگِ عظیم کے دوران گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دے کر انگریزوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کیا یہ تحریک شدت کے ساتھ چلی اور آزادی کی طرف ایک بڑا قدم ثابت ہوئی ان تمام تحریکوں نے قوم میں اتحاد قربانی خداری اور آزادی کی تڑپ پیدا کی اور یہی تحریکیں ہمارے تاریخی ورثے اور فخر کا سبب ہیں